यहाँ बहुत से तरीके हैं जिनसे पर्यटक राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो संग्रहालय या स्थानीय त्योहारों के माध्यम से यहाँ के पर्यटक यहाँ आने वाले पर्यटक राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे और बहुत ही विस्तार रूप से जान सकते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर्यटक आते हैं तो सबसे पहले यहाँ के आराध्य जो कि जयपुर शहर के आराध्य माने जाते हैं श्री गोविंद देव जी के मंदिर जाएँ तो वहाँ देखा जा सकता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण का कितना सुंदर मंदिर है और उस मंदिर की जो दीवारें हैं उसके दीवारों के खंभो पर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही देखने लायक है उसके अलावा देखा जाए तो आमेर का किला जो की आमेर का किला हमारे इतिहास का में एक स्वर्णिय अक्षरों में चिन्हित है यहाँ की जो दीवारें हैं यहाँ की शिल्प कला है यहाँ का किले किले की जो निर्माण है जिस खूबसूरती से किया गया है इसके अंदर स्थित शीश महल जो की बहुत ही सुंदर उसमें कांच का काम किया गया है वो बहुत ही सुंदर है इसके अलावा शंग संग्रहालयो के माध्यम से भी वहाँ के इतिहास के बारे में जाना जा सकता है यहाँ का बहुत ही विख्यात संग्रहालय है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जिसमें पुराने जितने भी अभिलेख और शिलालेख हैं वहाँ पर हमें देखे जा सकते हैं